हीअं त पक्षीविहार में वञी करे असां कई तरह जा पक्षी ॾिसंदा आहियूं इलाही तरह जा पक्षी उते हूंदा आहिनि अलॻि अलॻि रंगनि जा और ॾिसण में सुठो बि इलाही लॻंदो आहे पर हमेशह न थी पाईंदो आहे कि माण्हू समय निकारे करे परिते वञी सघे त असांजे घर जे पास में ई हिकिड़ी नहर आहे जिते वण लॻियल आहे हरियाली आहे और हुते कई नंढ रंग बिरंगा पक्षी ईंदा आहिनि मोर बि ईंदा आहिनि त उते अगरि असां थोरो अॻिते वधी वेंदा आहियूं त हुते काफ़ी मोर ॾिसण में ईंदा आहिनि जेके पंहिंजा पंख फ़ैलाए करे नचंदा बि आहिनि कॾहिं कॾहिं उॾामी करे वण ते हली वेंदा आहिनि कॾहिं कंहिं जी छिति ते हली वेंदा आहिनि त ॾिसण में इलाही सुठो लॻंदो आहे पोइ